म्हाका म्हज्या हातीन केल्लेंली गिफ्ट्स किंवां म्हाका हातीन कर गिफ्ट्स करपाक खूब आवडटा हांवें खुबदां म्हज्या लागशिल्ल्या मनशांक लागच्या मनशांक म्हज्या मोगाच्या मनशांक म्हज्या हातीन केल्लेलीं म्हज्या हातीन केलेले पदार्थ ती म्हणजे मुर्ती म्हणा मातयेची आमचे चिकल मातयेची मुर्ती म्हणा ग्रिटींग कार्ड्स म्हणा किंवां पेंटिंग्स म्हणा ह्या प्रकारचे पदार्थ हांवे करून गिफ्ट केल्ले आसा म्हाका हातान केल्लेले पदार्थ खूब आवडटा करपाक कारण ते जेन्ना तूं तुज्या लागशिल्ल्या मनशांक किंवां कोणाकूय जेन्ना तूं गिफ्ट करता तेन्ना तूं तुजी भावना त्या गिफ्ट्सा प्रती त्या मनशा पर्यंत पावयता आनी ती खूब गोड आसता जेन्ना कंम्पेर्ड टू आमी जीं गिफ्ट बाजारांतल्यान विकत घेता तीं म्हाका मातये पासून मुर्त्यो करपाक खूब आवडटा सो हांवें एक हातान गणपती करून म्हाज्या एक मोगाच्या मनशाक गिफ्ट केल्ले ते सुद्दा बऱ्या प्रकारे त्या त्या मुर्तीची पेंटींग करून एक तेका बरोसो बरोसो एक एक रूप हाडलेलो हांवें आनी गिफ्ट केल्ले